हैलो एह् पंकज दी मम्मी बोल्ला दे ओ ते ऐहें बच्चें ई छुट्टी होई तुस अपने मुड़े ई ना लेई जायो ठीक ऐ आहो एह् मुढ़ै गी लेई जायो ठीक ऐ